बाढ़ि जे लोकके आबै छै बाढ़ि आबै छै ने तऽ ओहिमे लोक जे छै ने हेल जाइ छै जकरा हेलय लए आबै छै ओ जे छै ने हेलय काटि लै छै आ जकरा हेलय नहि आबै छै तऽ ओ डुबि जाइ छै डुबि जाइ छै बहुत बच्चा डुबि जाइ छै बहुत बेदरा बहुत सिअनका डुबि जाइ छै सामान जे ओकर छै पूरा दहाय जाइ छै बाढ़ि आबै छै तऽ पानि उबडुब करैत रहै छै जे छै लोकके घर दुआरि दहाय जाइ छै एतेक सुन्दर घर बनाबै छै गिर जाइ छै अरे मकानके घर रहै छै तऽ रहिए जाइ छै आ नहि मिट्टी आरके घर रहै छै तऽ डुबि जाइ छै

आब बाढ़ि आबै छै तऽ बाढ़िमे लोक डुमि जाइ छै दहाय जाइ छै आ नदी तदीमे जाइ छै नहाबय लए तऽ ओहोमे पहिले मजा आबै रहै नहाबैमे आब तऽ लोक जे छै ने पूरा उड़ाहि दै छै नदी आओरके मिट्टी निकालि लै छै पोखरि आरमे तऽ लोक डुमै छै डरसँ नहि जाइ छै ढल्ला ओ घाट नहाबय पहिने पूरा मस्त मस्ती आबैत रहै नहाबैमे आ ई पाँच गो दस गो सभ सखी मिलि कऽ जे छै नहाबय लए चलि जाइ रहियै बहुत नीक लागय नहाए सोनाए कऽ आबैमे डेली चलि जाइ रहियै आब जबसँ बाढ़ि एलैए गाँवमे बिहारमे तबसँ लोक जे छै ने डर भए गेलैए जकरो आबैत रहै हेलय लए ओहो नहि हेलै छै बहुत लोककेँ आबै छै तऽ ओ हेलय काटै छै अपन जे छै आओर अबहोसँ नीक लगै छै अभियो अभीके जमानामे जे छै ने एहन नहि करी नहि हेलै छै लोक पहिले बहुत करैत रहै पहिलुका जमानामे जे छै से बहुत लोक बढ़िआँसँ जे छै हेलैत रहै आब डरो लागैत रहै छै आ जकरा डर नहि लागै छै ओ तऽ हेल लै छै बच्चोसभकेँ जे छै ने सिखबैके रहै छै सिखाबै छियै हेलय लए कोशिश करय लए कहै तऽ सीख तुहूँ तुहूँ हेलियै कतहु जे तू डुमैए लागबिही आ कोइ नहि रहतौ तऽ तोरा हेलला काटै लए अयतौ तऽ तबेरे तू निकलि निकलि जेबही नहि तऽ तू डुमिए जेबही तऽ बहुत लोक एहन होइ छै कोशिश करवाबै छै सिखबै छै सीख जाइ छै लोक आ कतेक लोक नहि सीखै छै तऽ ओ जे छै ने अपन जान दए दै छै तऽ ओकरा डर लागैत रहै छै नदी कोसीसँ आ जकरा आबै छै हमरा आरके आबै छै तऽ डर नहि लागै छै कतहुसँ नीकलि कऽ चलि आबै छियै डर नहि लागै छै जे छै